हमर सभकेँ दौड़के मुख्य कारण यही रहय जे आर्मी सभकेँ बहालीमे जायकेए तऽ हमसभ ई करैत रहहुँ जे सुबहके रन्निंग करैत रहहुँ शामके क्रिकेट फुटबॉल खेलैत रहहुँ किआकि फूटबालमे रन्निंगेके काम होइत छै तऽ आब अहाँ एक चीजके अगर कन्टीन्यु करैत रहबै तऽ ओहिपरसँ अहाँकेँ जी उबि जायत जाहि चलते हमसभ फुटबॉल खेलैत रहहुँ कि फुटबॉलमे रनिंगके काम होइत छै तऽ हम अहाँकेँ दू तरहवाला बात पर दिमाग बँटि जाइ छै तऽ अहाँकेँ ध्यान नहि रहैत छै रन्निंग पर तऽ सुबहके हमसभ चारि बजे उठिके अपन गाँवके हाईइस्कूल पर आबैत रहहुँ रन्निंग करय लऽ आर्मी तारमीके बहालीमे हम कई बार आर्मीके बहालीमे गेबो कर लहुँ एक बेर मेडिकल तक निकाललहुँ हँ मेडिकल पर जाके हमरा छाँटि देलक रहऽ जे चलते हम कितना कोशिश करलहुँ जे फेर हेतय लेकिन वएह समयमऽ वही समयमे फेर ई इंग्लिशके कोनो मतलब पासमार्कके अप्लाई भए गेलै जाहि चलते हमर फेरु ओहिके बाद हम आर्मी या कोनो भी फॉर्म नहि भरलहुँ ओहिके बाद फेर घरके फैमिलीके टेंशन आओर आदमी जब पैघ भए जाइ छै बच्चा तब ओकर टेंशन तऽ भइए जाइ छै तऽ वएह हिसाबसँ हमरा गाँवसँ बाहर रहय पड़ल जे चलते हम दौड़ कूद नहि करलहुँ बाकी हम इस्कूलके तरफसे केतना बेर गेलहुँ हँ एन सी सी मे भी भाग लेलहुँ हँ आओर मिडिल इस्कूलसँ लएकऽ हाइ इस्कूल तक हम अपन बैच या इस्कूलमे सभसे जादा रन्निंगमे फास्ट रहहुँ सए मीटरके दौड़मे कतए बेर मतलब नम्बर वन एलहुँ हँ फेर सोलह सए मीटरमे एलहुँ हँ सुखपुर हाईए इस्कूलमे केतना बेर हम एलहुँ जेकर हमर प्राइजोसभ हमर घरमे राखलए आओर ओहि दिनके बाद जे आर्मीके बहालीमे हमर छाँट भेल ओहिके बाद फेर हम टाइम नहि देलहुँ आर्मीसभमे हमर दोस्तसभकेँ भेल किआकि ओसभ लागल रहलै आओर घरसँ ओसभ मजबूत रहै जे चलते हमर दोस्तसभकेँ कई दोस्तकेँ भेल हँ आओर कई दोस्त अभी छुट्टीमे घरो पर आयलए कई दोस्त हमर अभी बाहरोमेए